हाँ मैं चाहूँगी कि अखबार या रेडियो में घरेलू महिलाओं के लिए विशेष एक खंड हो जिसमें महिलाओं के मुद्दों पर या महिलाओं द्वारा समय समय पर आयोजित किए जाने वाले गतिविधियाँ हैं या महिलाओं द्वारा की जाने वाली औद्योगिक क्षमता है जिसमें महिलाओं को अधिक से अधिक स्थान समय समय पर देना चाहिए इसी प्रकार से महिलाओं के लिए खेल भी आयोजित होने चाहिए उनके समय निकाल कर उनके लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ जैसे साज सज्जा है वस्त्रों का आकलन है और खेल प्रतियोगिता है महिलाओं के लिए घरेलू नुस्खे हैं समय कैसे व्यतीत किया जाए महिलाओं के लिए क्योंकि नियमित समय में वो अपने द्वारा दिए गए समय को यूज़ नहीं कर पाती हैं इसके लिए उनके द्वारा समय समय पर अनेक गतिविधियाँ होगी तो वह अपने ऊपर ध्यान दे पाएगी जैसे अगर अखबार में एक अलग से खंड हो तो वो अपने आप विभिन्न महिलाएँ उस अखबार को पढ़ेंगी और वो भी उस पर समय समय पर प्रेरित होगी तथा अन्य प्रकार की गतिविधियों में भी दूसरी महिलाओं को भी समय समय पर आगे आने का अवसर मिलेगा